दिक्खो जी एह् जेह्ड़ा स्वच्छ भारत आभियान ऐ एह् साढ़े देश दे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें शुरू कीता हा ओह्दै कोला पैह्लैं बी आखदे न जेह्ड़ी स्हानू जागरुकता स्वच्छ भारत आभियान दी मिली ऐ एह् नरेन्द्र मोदी हुंदी प्रधानमंत्री दी तरफ दा स्हानू मिली ऐ एह्दे च पूरे भारत बर्श बिच्च एह् अभियान चलाया गया ऐ ते ग्राएं ग्राएं तक एह् पुज्जेआ ऐ जेह्दे च ग्राएं च लोग पैह्ला जेह्ड़ा साढ़ा सफाई दा एह्अभियान हा ओह् बहौत जादा इयां गै हा ते हून जेह्ड़ा एह् प्रधानंत्री होरैं स्वच्छ भारत आभियान शुरू कीता एह् बड़ा गै जादा अच्छा चलाया ऐ अभियान इनैं जेह्दे कन्ने केह् होआ कि ग्राएं जियां पंच सरपंच पंचायत दै बिच्च बड़ा गै जादा इनै इनिशेटिव लैता ते ओह्दे बिच्च केह् कीता इनै के जियां बी कोई दिन ध्याड़ा आई जंदा ऐ रोज़ साफ सफाई करियै ग्राएं च सारें लोकेंई अवेयर कीता के जिन्ना बी कूड़ा करकट ऐ ओह् तुस जेह्ड़ किट्ठा करियै ते इक दुर थोह्ड़ा साईड पर सुट्टियै उसी फिर जलाइयै पूरी डिसपोज़ अच्छी तरां करी ओड़ना जियां के करोना महामारी शुरू होई ते ओह्दे च बी प्रधानमंत्री मोदी हुंदी तरफा शुरू कीता गेआ कमपेंन चलाई गेई जेह्दे च ग्राएं ग्राएं च पुज्जेआ ते ग्राएं ग्राएं च लोकें मास्क पाना हतथ अपने साफ सुथरे रक्खने बच्चें ई अपने अवेयरनैस कीता पैह्लैं दिक्खो तुस ग्राएं च जिन्ना बी कूड़ा करकट ऐ पैह्लें ते अपने घरें च पेई रौंह्दा हा ते ओह्दे च साढ़े बच्चे उत्थै गै खेलदे खूलदे रौंहंदे हे ते किन्नियें सारियां बमारियां उनें वगगी जंदियां हां ते ओह्दे च बी बच्चे बड़े बड़े जादा बमार होई जंदे हे फिर असें हसपिटलें गी दौड़ना पौना ते ओह् करने पौना ते परेशान होना भाई हून अस केह् करचै ते हून जेह्ड़ा अज दा टाईम ऐ अज दा टाईम जेह्डा मिडिया बी एह्दे च बड़ा अच्छा रोल पले करदा ऐ ओह् बी कंपेन चलांदा ऐ ते जेह्ड़ा के हून ग्राएं ग्राएं च लोकें अपने घरे च डस्टबीन रक्खे दे न कोई बी जियां छोटा बच्चा बी अज्ज साढ़ा रैपर ऐ कोई कागज़ ऐ कोई कुस होर गंद शंद ऐ ते ओह् चुप्प करियै बच्चा गै जाईयै ते डस्ट बीन च रखी आंदा ऐ ओह्दै बाद चओह् जेह्ड़ा डसटबीन ऐ कोई बी जेह्ड़ा घर दा स्याना ऐ एह् उसी अग्गै पिच्छै डिसपोज़ करी आंदा ऐ जित्थै कुतै ग्रांऽ कोला साईड कोई जगा होऐ ते इस बास्तै एह् जेह्ड़ा अभियान मोदी होरैं स्वच्छ भारत अभियान चलाया ऐ एह्दे कन्नै बड़ा जादा ग्राएं च बी बड़ी सफाई रेही ऐ एह् जेह्ड़ी ड्राईव ऐ एह् बड़ी जादा अच्छी डराईव लग्गी ऐ ग्राएं च एह्दे च पंचें सरपंचें मुनसिपल कमेटियें तरफा बी समान मिलेआ ऐ ते जेह्दे करन्ने ग्राएं च साफ सुथरा रक्खना हसपिटल होईये स्कूल होईये कालेज़ होईये एह्दे बिच्च बी इने प्रोगराम चलाए डपार्टमैंट जेह्ड़े लग लग डपार्टमैंट उनें बी ग्राएं च आह्नियैं अवेयरनैस बास्तै कैंप लगाए जेह्दे कन्ने एह् बड़ा जादा जेह्ड़ा पूरे हिन्दोस्तान च भारत बरश च साढ़े जेह्ड़े सफाई दा स्वच्छ भारत अभियान ऐ एह् बड़ा गै जादा उनैं अच्छा चलाया ते एह्दे च ग्राएं ग्राएं च लोकें अपने प्रधानमंत्री दा बड़ा गै जादा सैह्योग दित्ता बड़ा गै जादा कम्म कीता ते जेह्दे कन्नै बड़ी जादा अवेयरनैस आई ऐ ते एह्दे च केह् ऐ के ग्रांऽ ग्रांऽ जेह्ड़े साफ सुथरे जियां कोई दिन ध्याड़ा आई जंदा ऐ ओह्दे च चूना खलारेआ जंदा ऐ ते ग्राएं च बड़ा गै जादा एह्दा अच्छा जेह्ड़ा रज़ल्ट दिक्खने स्हानू मिलेआ ऐ